हमरा सोफा लेबाक छै तऽ हम महिषीसँ मतलब ऑटो पकड़ि कऽ ऑटोसँ मतलब आधा घण्टा लगतै सहरसा जेबै सोफा ख़रीदबाक लेल तऽ हम गेलियै मतलब एक बार गेलियै सोफा खरीदय लेल तऽ हम देखलियै पसन्द नहि एलै तऽ बहुत महँगा छै ओ सोफा बीस हजार पच्चीस हजार एतना दाम कहैत छै सोफाके बहुत महँगा छै ओतना नहि छै पैसा कि हम सोफा लेबै बहुत महगा छै सस्ता रहितै तऽ लए लैतियै बहुते महँगा छै